आङो आंनि मबाइल रियेलमिखौ बायनाया बोसोरनैयानो जाबाय ओमफाय दासिमाव बेयाव आं गोबां माखासे प्रब्लेमफोर मोनदों बेसोरनो जाबाय आंनि बे खेमेरा क्वालिटि बेफोरबो लासैनो दाउन जालांनो हमदों आरो स्क्रिननि जे थेम्पारेचार बेबो जेसेबां माने अभारहित जानांगौ बिनिफ्राय रासिन जायो